भाई साहब मैंने पंद्रह सौ रुपये में शाहपुर से इटारसी तक जाने के लिए कैब बुक कराया था लेकिन आप यहाँ आकर पंद्रह सौ बोल रहे हो प्लीज अगर से आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप अपने मालिक से बात करें मैंने आपके एजेंसी वालों से मैंने पहले ही दस हजार में बात कर चुका था इसलिए मैं केवल दस हजार रुपए ही दूँगा अगर से आपको चाहिए तो लीजिए नहीं तो रहने दो बस नहीं तो मैं खुद पैदल चला जाउँगा प्लीज